میرا پسندیدہ کھیل ویسے تو کرکٹ ہے لیکن دیکھنے کے اعتبار سے میرے پسندیدہ کھیل بہت سارے ہیں جیسے کیرم ہو گیا ٹھیک ہے ٹینس ہو گیا ٹھیک ہے لوڈو ہو گیا اور ان ڈور گیم بہت سارے ہیں باقی میرا جو پسندیدہ خاص گیم جو ہے وہ کرکٹ ہے وہ مجھ کو دیکھنا بھی اچّھا لگتا ہے اور کھیلنا بھی بہت اچّھا لگتا ہے اور میں ایک عرصے اس کو کھیلا بھی ہوں ٹھیک ہے تو گیم تو کوئی سا بھی ہو خیر دیکھنا تو اچھا لگتا ہی ہے لیکن خاص کر جس کو میں پابندی سے مطلب کبھی کوئی میچ ہو جائے ٹھیک ہے جو ٹی وی وغیرہ پر لائیو آتا ہے وہ اس کو میں جو ہے احتیاط کے ساتھ جو دیکھتا ہوں وہ میں کرکٹ دیکھتا ہوں کیونکہ وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ گیم ہیں اور جو ہے اس کے بعد تھوڑا ٹینس وغیرہ فٹ بال بھی میں کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھنا اچّھا لگتا ہے لیکن کھیلنا اچّھا نہیں لگتا کیونکہ اس کے اندر جو ہے بندہ تھک جاتا ہے زیادہ تو وہ میرے کو دیکھنا پسند ہے بس ٹھیک ہے لیکن کھیلنا مجھ کو جو اچّھا لگتا ہے وہ کرکٹ لگتا ہے کرکٹ کو میں ہاں میں بڑے شوق سے کھیلتا ہوں ٹھیک ہے اب کافی ٹائم ہو گیا کہ نہیں کھیلا ہے لیکن کرکٹ دیکھنا اور کھیلنا دونوں اعتبار سے مجھ کو بہت اچّھا لگتا ہے